विकसित दुनिया तऽ हमरऽ विचार तऽ बहुत अच्छा छै कारण छै कि जब हमरऽ सबके होश छै जनम भेलऽ रहै तऽ उस टाइममे छै कि रहलै मकानके बात मकान तऽ मिलैत नहि रहै नहि गाड़ी मोटरसाइकिल तक नहि रहै आदमी साइकिलसँ जाइ रहै बैलगाड़ीसँ चलै रहै आब रहलै नहि टी वी देखैलए रहै नहि लाइन रहै आओर किछु भी नहि रहै यहाँपर तऽ अभी धीरे धीरे धीरे धीरे देखै छिए रोड बनि गेलै लाइन आबि गेलै नया नया मोबाइल आबि गेलै अभी आदमीके जाइलए सोचैलए नहि पड़ै छै बाइकसँ नया नया तरहके बाइक अथी कार बस बहुत तरहके चीज निकलि गेलै आदमी तऽ आब अभी तऽ चाँदोपर जाबए लगलै ओकर बाद छै कि बहुत बहुत विकास भेलै जे मतलब जे कि जतना पीछे पाँच हजार सालमे नहि भेलऽ रहै इधर जे छै कि बीस सालमे एतना विकास भेलऽ छै मतलब बहुत अत्याधुनिक भऽ गेलऽ छै